दिक्खो भाई इंसान आं गलती इंसानें कोला होई जंदी मेरे कोला बी होई गेई होर गल्ती कोह्दे कोला होंदी जेह्ड़ा कम्म करदा जेह्ड़ा कम्म करदा गै निं ते ओह्दे कोला गल्ती कि'यां होनी इस्सै करी गल्ती होंदी बी ऐ मेरे कोला बी कम्म करदे करदे केईं बारी होई जंदी मेरा कम्म गै खबरां पढ़ने दा पर केईं बारी केह् होंदा गल्ती होई जंदी हून इंसान आं बलोई जंदा किश ओह्दा केह् ऐ फिर माफी मंगी लैन्नी में एह्दे कोला बद्ध कक्ख निं करी सकदी कि की जेह्ड़ा हून मेरे मुंह् चा बलोई गेदा में उस्सी वापस ते लेई निं सकदी ऐ इस करियै सब तो स्हेई ऐ माफी मंगी लाओ होर इ'यां बी मीं लगदा जि'यां न इ'यां बगैर कुतै कम्म आह्ली जगह ही जां कुतै बी तुस ओ अगर तुसें गल्ती कीती ऐ उस्सी आपूं मन्नी लाओ माफी मंगी लाओ माफी मंगने कन्नै कोई निक्का निं होई जंदा नां गै तुं'दी शान घट्ट होंदी नां गै तुसें कोई किश आखना की आखना जेल्लै तुस मन्ना दे ओ केह् तुसें गल्ती करी ओड़ी होर तुस उसदी माफी मंगा देओ माफी मंगनी जरुरी ऐ की के तुसें ओह्दे कन्नै एह्सास होंदा के तुसें गल्ती कीती ऐ जिस इंसान गी एह् एह्सास होई गेआ कि मेरे कोला गल्ती होई गेई ना ओह्दे कोला बड्डी चीज कोई नि होंदी इस्सै करियै अगर गल्ती कन्नै बी कुतै गल्ती होई जा ना माफी मंगी लैनी शर्म नेईं मैह्सूस करनी ओह्दे कन्नै निक्के निं होन होंदा